हमको जैसे कहीं जाना पड़ता है और हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हमें किराए का कैब बूक करते हैं कैब कर कैब बूक करने के लिए उसका लोकेसन देंगे उसको अपने दोस्त या परिवार के साथ कहीं निकल रहे हैं तो उसके लिए किराए का कैब बूक करेंगे किराए कि मतलब गाड़ी लेंगे किराए कि गाड़ी लेंगे उससे किराया तय करेंगे भाई कितना किलोमीटर है पर किलोमीटर कितना रुपया किराया पड़ेगा और हम कितने दिन के लिए जा रहे हैं उस उतने दिन के लिए उसको गाड़ी मालिक को बताना पड़ेगा जहाँ कि योजना हम बना रहे हैं तो हम अपने मित्रों के साथ अपने परिवार के साथ गाड़ी किराए पे करते हैं तो ये दो तरह कि होती है एक तो होता है कि ड्रायभर उनका रहेगा जिसका हम गाड़ी बूक कर रहे हैं स्वतः उनका ट्रायभर भी रहेगा और उनसे हम किराया निश्चित कर लेते हैं किराए कि बात तय कर लेते हैं कि भाई हमको इस जगह पे चलना है आप कितना भाड़ा लोगे तो कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि हमको किलोमीटर से मतलब नहीं रहता है हम अपना गंतव्य स्थान बता दिए टोटली परसेंट मान लीजिए टोटली पचास किलोमीटर मुझको जाना है वो पचास किलोमीटर जाकर के वहाँ से वापस फिर पचास किलोमीटर वापस आना है घर पे तो टोटल सौ किलोमीटर हो जाएगा तो जो गाड़ी का मालिक होता है वो अपने गाड़ी का किराया बता देता है कि भाई इतना दूर जाओगे फिर वापस आओगे तो उदाहरण के तौर पे मुझे एक हजार रुपए चाहिए तो गाड़ी आ गई हम अपने मित्रों साथ अपने परिवार के साथ अपने गंतव्य स्थान पे गए उनको एक हजार रुपए दिए और मुझसे कोई मतलब नहीं है वो वहाँ गया वहाँ से आया हमको भी छोड़ दिया अपना एक हजार रुपया लेके चला गया और दूसरी तरह गाड़ी को आपका ड्रायभर नहीं चाहिए हमको आपकी गाड़ी चाहिए तो कितना किराया लोगे तो गाड़ी बूक करते हैं हम तो उनसे मेरी बात हो जाती है पर किलोमीटर के दर से तो उनसे जो उद्धारण मैंने दिया था कि एक हजार में बूक हो गया तो उनसे इससे मतलब नहीं है प्रति किलोमीटर कि दर से रेट फिक्स हो जाता है तो हम उस गाड़ी को लेकर के जाते हैं स्वतः ड्रायभरी करके उनकी गाड़ी ले जाएँ प्रति किलोमीटर कि दर से उनको पैसा देंगे हम उतना किलोमीटर उनकी गाड़ी चलेगी उतना किलोमीटर का पैसा उनको हम वापस आने पे देंगे और उसके पहले हमको उनको ये भी बताना पड़ेगा कि हम गाड़ी कितने दिन के लिए लेके जा रहे हैं जैसे मान लीजिए मैं उनकी गाड़ी एक हफ़्ता के लिए बूक कर लिया तो एक हफ्ते के बाद लौट के आएं तो किलोमीटर देख के मुझे गाड़ी देंगे डीजल मेरा भराना पड़ेगा गाड़ी का जो ईंधन होगा डीजल पेट्रोल सी एन जी जो भी लगता होगा वो मेरा रहेगा बस प्रति किलोमीटर कि दर से उनको चार्ज देना पड़ेगा